हमनीके इहाँ दुर्गा पूजा मनाएल जाइए जे आसिन माहमे मनाएल जाइए तऽ दस दिन तक चलैए आओर ई पूजा काफी धूमधामसँ मनाएल जाइए हर जगह पण्डाल ओकरा पण्डाल मूर्ति सभी लाएल जाइए साथमे कभी डी जे जतना भी चीज हइ सब लाके काफी धूमधामसँ ई पूजा मनाएल जाइए एहिमे सभी हिन्दू धर्मके लोकसब आगे होइए साथमे कभी कभी दोसरा भी धर्मके लोक आके ई पूजा देखैए पूजा काफी अच्छा आओर रोमाञ्चक होइए जकरा आनन्द लेबैके लेल सभी जतना भी हिन्दू हमारे हिन्दू भाइ बहन हइ जे बाहरसँ आके ईसब पूजा देख देखैए आओर ई पूजा काफी रोमाञ्चक होइए जकर रुत्फ लुत्फ उठाबे हमनीके परिवारके सभी लोक एकसाथ मिलके मेला जाइए आओर ई मेला काफी काफी अच्छा होइए जाहि मेलामे हमसब काफी नया नया समान खरीदके लाबैए आओर घरमे भी पूजा करैए घरमे भी मूर्ति बिठाके ई पूजा करैए ई पूजा हमनीके काफी अच्छा लगैए ई पूजा करैलए हमलोक हमसब काफी पहिलेसँ काफी पहिलेसँ तैयारी करैए आओर ई पूजा हमलोकके सबसँ अच्छी महत्वपूर्ण पूजामेसँ एक हइ